हमरा सभके जमानामे ई सभ नहि रहए हमरा सभके जवानामे पेट हमरा सभके दर्द नहि रहै नऽ हमे सभ ई सभ जानैत रहिऐ लेकिन जकरा रहए ओ गरम पानी लए कऽ अपन सकैत रहए तऽ ओकरा ठीक भए जाइ रहै पहिले लोग कपड़ा कऽ इस्तमाल करैत रहै आब स्टेपरी चलल छै स्ट्रेपी आब अधिकतर आदमीके पेटमे दर्द होइत छै तऽ आदमी आब सरकारी हॉस्पिटलमे व्यवस्था छै जाइत छै ओकर इलाज होइ छै ओते दवाइ सुइया दए छै ओ खाइत छै ओहिसँ आराम होइत छै हेमपुष्पा चलल छै अशोकारिष्ट से चलल छै लोक पियै छै ओहिसँ ठीक छै पहिले लोक साफसँ सफाइ एतना नहि जानए रहए आब लोककेँ साफ सफाइ पर बेसी ध्यान छै साफ सफाइ आब बच्चा बच्चा जानै छै केना साफ सुथरा रहनाए छै केना करनाए छै पहिले लोक देरीसँ मानसी होइ रहै आब आबके लोग बारह साल पूरै छै भए जाइत छै तऽ आब लोकके इसकुलमे सिखाएल जाइत छै ई एना करना छै ओना करना छै एना लेनाए छै पहिलेके लोक एते नहि जानए रहै पहिलेके लोक कपड़ा इस्तेमाल करै रहए आबके लोक स्टे फ्री इस्तेमाल करैत छै पहिले लोक